آس پاس کے شہروں اور قصبوں میں جانے کا سلسلہ تو کچھ اس طرح سے ہے کہ کبھی پیپر وغیرہ ہوئے یا پڑھائی کے سلسلے میں یا اور کسی گھومنے کے سلسلے میں کبھی جانا ہوا تو چلے گئے بہت جانا آنا نہیں رہا ہے بڑے شہروں میں ہاں دلی وغیرہ دو ایک بار گئے ہیں دو چار بار گئے ہیں میرٹھ گئے ہیں مراد آباد گیے ہیں آس پاس کے گاوؤں میں تو جانا بہت نہ کے برابر ہوتا ہے کیونکہ کوئی رشتے داری نہیں ہے تو ہاں ایک آدھ گاؤں وغیرہ گئے ہیں قصبے گئے ہیں کچھ دینی کام کاج کی وجہ سے گئے ہیں یا کسی پروگرام وغیرہ میں گئے باقی تو کوئی خاص جانا آنا نہیں رہا کیوں اس سے کوئی رابطہ ہے نہیں خاص